हलो अच्छा कस्तूरी तां हा दवा मां वठी त ईंदी आहियां घर में घणो मां चयो पुछां भई कुझु नईं वैराइटी कहिड़ी कहिड़ी आई आहे त पोइ वरी रूबरू अची ॾिसां या तव्हां मूंखे मोकिलियो वॉट्सअप ते फोटोग्राफ्स त छा छा आयल आहे अच्छा कुर्ता बि अची विया आहिनि रेशमी बि आहिनि शिफॉन जॉरजट अच्छा छा छा

अच्छा अच्छा वाह हा त उहो मां पंहिंजो नुंहं लाइ वठी थी सघां त तव्हां जे हिकु कमु करियो न मूंखे वॉट्सअप ते कुझु साड़ीयुनि जा फोटूं मोकिलिजो त पोइ जेके वणंदियूं ऐं पोइ वरी मां रूबरू बि अची वेंदसि हा हा हा हा हा इन करे ई त इन करे ई त अच्छा साड़ीयुनि सां सवाइ कुझु कश्मीरी शॉल वग़ैरह जो बि आहे स्टॉक आयो अथव अच्छा हा हा लहंगा चुनरी अच्छा उहे अथव तव्हां वटि हा त उन्हनि जो रेंज ॿुधाए सघंदा किथां खां शुरू थो थिए ऐं घटि में घटि ऐं वधि में वधि अच्छा टी चई हज़ारे खां अच्छा हा हा हा अच्छा अच्छा उहे आहिनि ह्म ह्म्म हम्म हा हा हा कहिड़ी थी चए त पोइ तव्हां मूंखे फोटोग्राफ्स मोकिलियो उहे मां ॿारनि खे ॾेखारियां पोइ मां रूबरू बि अची वठी वेंदीसांव

हा हा ठीकु ठीकु ठीकु चलो सुठो महिरबानी सुठो लॻो तव्हां कोऑपरेट कयुव चङो ओके